मूंखे स्वेटर मणण इस्काफ़ मणण ऐं पशम जा जोराब वग़ैरह मणण जो तमामु घणो शौक़ु आहे मां जॾहिं कंहिं बि दुकान ते पशम वठण वेंदी आहियां त हुनजो सही रंग ॾिसण लाइ मां दरीअ पासे वेंदी आहियां छो त रंगनि खे प्रकृतीअ जी रोशनीअ में ॾिसण सां रंग जी सही पहचान थी सघंदी आहे ॿियों मां पशम हमेशह अखियुनि खां थोरो परे रखी रंग खे ॾिसंदी आहियां हिन सां बि रंग जी सही सुञाणप ईंदी आहे कॾहिं कॾहिं मां दुकान खां ॿाहिरि निकिरी बि रंग खे ॾिसंदी आहियां जंहिं सां मूंखे पशम जे दाॻे जे रंग जी सही सुञाणप मिलंदी आहे अहिड़ीअ तरह मूंखे सिलाईअ जो बि तमामु घणो शौक़ु आहे मां जॾहिं बि दुकान ते सिलाई जे लाइ दाॻा वठण वेंदी आहियां त मां कपिड़ो गॾु खणी वेंदी आहियां ऐं हुन कपिड़े सां मैच करे दाॻो वठंदी आहियां दाॻो मजबूतु हुजे ऐं सुठे कंपनीअ जो हुजे हिन ॻाल्हि जो बि ध्यानु रखंदी आहियां ॿियूं जे कॾहिं मूंखे कंहिं रंग जे दाॻे जी संख्या ख़बर आहे त मां हुन संख्या जे हिसाब सां बि दाॻो गोले सवलाईअ सां वठी ईंदी आहियां ॿियो त मां हमेशह क्रीम नेवी ब्लू ऐं कारे रंग जा दाॻा वठी रखंदी आहियां छो त इहे टई रंग अहिड़ा आहिनि जे के घणनि ई कपिड़नि सां मैच थींदा आहिनि जे कॾहिं तव्हां ॿियनि रंगनि खां हिक ई रंग जो दाॻो तेज़ीअ सां इस्तेमालु कंदा हुजो त तव्हां हुनजो हिकु वॾो रील वठी कुझु पैसा बचाए सघो था ॿियो आहे रंगनि जी ॻाल्हि त मूंखे उअं त सभई रंग वणंदा आहिनि मूंखे गहरा हल्का चमकीला ऐं म्यूटेड रंग पसंदि आहिनि मुंहिंजा मनपसंद रंग आहिनि ॻाढ़ो गुलाबी नीरो कारो अछो साओ पीलो वग़ैरह